जय झूलेलाल छा तव्हां मुंहिंजी अर्ज़ी दर्ज़ु कंदा जेका ओला मां बुक कराई हुई तहिंजूं सीटूं फाटल हुयूं ऐं हॉन बि बराबरि कमु न पियो करे जय झूलेलाल